नमस्ते मैम नमस्ते मैम मैं नन्हु कारपेन्टर बोल रहा हूँ बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ

समझ गया मैम मैम मैं थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा जिससे मैम मैं आपकी अच्छी तरीके से मदद कर सकूँ क्योंकि नन्हु कारपेन्टर कभी भी किसी को दुखी नहीं रखता है जी मैम ये बताइए कि आपके उसमें जो रैक कटे हुए हैं उसको होल्ड करने के लिए उसको पकड़ने के लिए उसमें क्या लोहे के पहले से ही कीलें लगी हुई हैं जी मैम और ये बताइए कि जब मैं आपके यहाँ काम करने के लिए आऊँगा तो जितना भी मैटीरियल है कील हैं चिटकिनी है प्लाई बोर्ड हैं ये सब आप मुझे उपलब्ध कराएँगी या मैं ही उनको लेके आऊँगा जी जी मैम अब ये बताइए कि आप जो अपना काम है वो ठेके पर कराएँगी या मतलब ऐसे पर डे की सैलरी पर पर डे की सैलरी पर करवाएँगी मैम तो इसमें ऐसा रहेगा मैम कि मैं हूँगा और मेरा जो अप्रेन्टिस सहायक है वो रहेगा साथ में जी मैम हं ये तो खैर आपके मैटीरियल के ऊपर है जैसा आप सामान कहेंगी वैसा मैं लगवाऊँगा और आपका आपको या आपके हसबेन्ड को चलना पड़ेगा वो कारपेन जहाँ पर मतलब इसका सामान मिलता है वहाँ पर चलिए अपनी पसंद का सब सनमाइका पसंद करवा लीजिए प्लाई बोर्ड के अलग अलग टाइप आते हैं तो जैसा प्लाई बोर्ड चाहिए आपको ज्यादा मजबूत चाहिए कम मजबूत चाहिए और जैसे किचेन का काम है तो इसमें सब वो वॉटरप्रूफ़ प्लाई बोर्ड लगेगा तो वो थोड़ा सा महेंगा आएगा और जैसा आपको सनमाइका कलर पसंद हों वैसा मैम आप अपने हसबेन्ड को लेके चलिएगा जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप ले आइएगा है न फिर उसी के हिसाब से हम लोग अपना काम शुरू करेंगे मैम ये जानना चाहूँगा कि पूरे किचन में होना है या नीचे नीचे साइड में होना है या ऊपर नीचे दोनों नीचे ऊपर दोनों साइड में कराने हैं तो ऐसे मैम मैं और मेरा जो अप्रेन्टिस हैं सहायक हैं वो दोनों लोग आएँगे और सब काम आपका मशीनों से होगा ज्यादातर तो इसमें आपका समय भी बच जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएँगे तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका घर ऐसी जगह पर तो नहीं पड़ता है जहाँ पर लाइट की समस्या होती हो क्योंकि अगर लाइट की समस्या होगी तो हमको अपना काम करने में बहुत समस्या आएगी मैम जी लाइट आती है चौबीस घंटे तब तो और अच्छी बात है तो ऐसा है कि मैम हम लोगों का जो प्राइस है तो ऐसे एक हजार रुपये तो मैं लूँगा और पाँच सौ रुपये मेरा सहायक लेगा अब अगर आप इस पर आपके हसबेन्ड आ जाएँ या जो भी हों उनसे आप बात कर लीजिएगा मैं आपको शाम तक कॉल करूँगा जो भी हो आप बता दीजिएगा फिर मैं कल से काम शुरू करवा दूँगा नन्हु कारपेन्टर के पास कॉल करने के लिए धन्यवाद मैम